अस अपने बच्चें गी खानै बिच जादैतर जादै हरी सब्ज़ियां गै पसंद करदे न जियां कड़म होइया सरेआं दा साग होइया फिर मतलब की बाथू शाथू बगैरा जो बी होंदा ऐ अस जादैतर मक्की दा ढोड्डा होर साग ओह्दे बिच दिन्ने आं कि जेह्दे कन्नै हल्थी रौह्न जेह्दे कन्नै हैल्थी रौह्न जेह्दे कन्नै बच्चे साढ़े इयै जादै पसंद करदे न हैल्थी खाना गै खाना होंदा जां होर बगैरा जियां बंद गोभी बगैरा दी सब्ज़ी होई फुल्ल गोभी होइया एह् बी हेल्थी होंदा ऐ होर जादै न्यूट्री बी बड़ी हैल्थी होंदी न्यूट्री बनाइयै टिफिन बिच पाना ओह् बड़ा पसंद करदे न टिफिन देना ब्रैड न्यूटरी जियां होई बच्चें गी जादै हैल्थी खाना गै देना चाहिदा असें की जादै जंक फूड जेह्के दूऐ फूड होंदे जियां बगैरा चिप्स कुरकुरे खंदे न एह् बच्चे ताहीं नुक्सान एह् शैल निं होंदे न एह्दे कन्नै बंदा फैट होई जंदा मोटापा होई जंदा सौ बमारियां एह्दे कन्नै पैदा होंदियां न ते जादै जादै इनेंगी हेल्थी फूड गै देना चाहिदा जियां दुद्ध होइया देहीं होइया घरा दा दुद्ध घ्यो मक्खन बगैरा खाए बच्चा एह्दे कन्नै ठीक रौहंदा शैल फिट रौहंदा ऐ एह्दे कन्नै ऐसी कोई ओह् निं होंदी ऐ तकलीफ निं होंदी ऐ बच्चें दियां हड्डियां बी मजबूत रौहंदियां न होर कुदै फील्ड बिच कुदै बी जाना होऐ ओह्दे कन्नै आने जाने दी ओह् निं होंदा ऐ बच्चें गी कुछ मतलब कि जादै इनेंगी इयै असेंगी जादै इनेंगी इयै बनाई दिन्ने आं जियां शैल डिशां होइयां कुदै कड़ाह बनाई ओड़ेआ कुदै कड़ाह् पूड़ी खाई लैंदे कुदै कुछ कुछ बी कोई फंक्शन बगैरा होऐ उत्थें बी जान बच्चे बचारे उत्थें ऐसा खाना खंदे न घर आन जेल्लै कि घर दियां सब्ज़ियां उनेंगी पसंद आंदियां जादै उनेंगी घर कड़म लाये दा होंदा साग होइया पालक होइया मूली गाजर मटर बगैरा एह् बड़ियां हेल्थी होंदे बच्चे बास्तै हलवा बनाई दिन्ने होने उनेंगी शैल दुद्ध पाइयै शैल घ्यो पाइयै खंदे बच्चे शैल इंया घिओ कन्नै रुट्टी जादै पसंद करदे न इंया मती सिंपल रुट्टी बी निं खंदे न इनेंगी टिफिन बिच कदें पनीर बनाई दिन्ने पनीर बी ठीक रौहंदा कदें कढ़ी खाई लैंदे कढ़ी बी शैल होंदी ऐ जादै इनेंगी होर दाल सब्जी बगैरा बच्चे बास्तै सब ठीक ऐ हून जादै मटर पनीर होइया जां साग मूली होई जां मूली दा परांठा जां साग जिसलै की गोभी दा परांठा देहीं कन्नै एह्बी बड़ा पसंद करदे न बच्चे ते टिफिन बिच अस इयै पाई दिन्ने आं होर ते होर केह् बनाइयै देना इयै कुछ बच्चे खंदे न ते तुस मक्की दा ढोड्डा जां जियां बाजरै दा ढोड्डा एह् सारे गै ठीक रौहंदे न ञ्यानें बास्तै बच्चा हेल्थी रौहंदा ऐ दुद्ध चाह् बी बड़े पींदे न दुद्ध बी शैल पीन ओह्दे बिच बड़ी विटामीन होंदी ऐ जादै आलू खाने होन ते ओह्दे कन्नै जादै फैट होंदे न बच्चें गी होर इंया बच्चा जादैतर इयै चीज़ां खंदा ऐ इयै पसंद करदा ऐ कदें चिप्सां इंया फन होइये एह् बच्चे ताहीं नुक्सानदेही चीज़ां न एह् ठीक निं हैन बच्चा मतलब कि खा सब्ज़ी कदे फुल्का खाना चावल खाई ले कुदै मटर आह्ले चौल बनाई दित्ते कदें कुछ बनाई दित्ता बच्चे गी एह् ठीक लगदा ऐ खाना इनेंगी एह् चीज़ बड़ी पसंद ऐ जादैतर खिचड़ी बी जादैतर बनदी ऐ अस मता साग गै बनाने आं सरेआं दा साग होइया कड़म होइया ते इयै मतलब की बच्चें गी अस दिन्ने आं टिफिन बिच पाई दिन्ने आं कदें बोलदे की अज्ज ब्रेड टोस्ट बनाई देओ कदें एह् ठीक निं रौहंदा ऐ एह् बच्चें गी मतलब की बमार रौहंदे न बच्चे एह्दे कन्नै जादैतर ते जादैतर इयै घर दियां सब्जियां बैजीटेवल गै खाने चाहिदे जियां सलाद बगैरा होइया चटनी बनाई दित्ती चटनी बिच असें प्याज़ पाई लैने पुदीना पाई लैने धनिया पाई लैने लून मर्च शैल पाइयै कुटी काटियै आंवले दी चटनी होई अनारदाने दी चटनी होई एह् बड़ा पसंद करदे न बच्चे खाना इनेंगी शैल ओह्दे कन्नै खाई लैन इनेंगी बड़ा स्हेई लगदा ऐ बोलदे की मम्मा चटनी बनाई देओ ते जादैतर इनेंगी चटनी बनाई दिन्नी चटनी बनाई दिन्ने होने शैल इनेंगी सब्ज़ी शैल बनाई देनी इनेंगी कुदै गाजर दा हलवा बनाई दित्ता कदें मूली आह्ला परांठा बनाई दित्ता कदें कुछ बनाई दित्ता इयै नेआं गै जादैतर असें इनेंगी बनाइयै खलानै आं बच्चें गी एह्दे कन्नै बड़ा पसंद करने न ते कन्नै बच्चे दियां एह् चीज़ां बी बड़ियां फेवरेट होंदियां न बड़ियां अच्छियां होंदियां न बड़ा पसंद करदे न एह् खाना अग्गें बच्चें गी इयै खलाना चाहिदा होर बगैरा कक्ख निं फ्रूट होइया फ्रूट बी अनार मरूद एह्बी ठीक रौहंदे सेब होइया जादैतर संतरा होइया बनैना केला होइया एह्बी खान बच्चे एह्दे कन्नै बी हेल्थी रौहंदे न कन्नै दुद्ध पीना घिओ खाना घर दा मक्खन खाना सब कुछ ठीक ठाक ऐ जेह्ड़ा बच्चा एह्दे कन्नै ठीक रौहंदा